हाँ हैलो हाँ बोलिए ना पानी की बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है क्योंकि यहाँ अभी बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है और हमारा चापाकल भी कितना सूख गया है और हमारे बिहार में जो लोग ज़्यादातर सुना कर चापाकल से पानी पीते हैं इसलिए यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोग बीमारी हो रही है जैसे कैंसर नामक बीमारी हो रही है यह हमारे चापाकल का ही दो सर क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर कर चापाकल ही यूज करते हैं और वर्षा का पानी नहीं होने के कारण हमारे बिहार का कितने नल जल सूख गए हैं तो इसमें आपकी क्या राय है नहीं धूप की वजह से कितना कल सूख गया है वह वह दो तीन सूखा है लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही पानी का बहुत ज़्यादा सन यह है क्योंकि प्रदूषण ज्यादा होने के कारण हमारे राज्य में पानी की वर्षा की बहुत ज़्यादा असुविधा हो गई है सुविधा के लिए हमें तो ज़्यादातर पानी सेव करके रखना पड़ेगा हाँ यही तो प्रदूषण की समस्या है

हाँ यही तो चल रहा है ठीक है